हाँ आप वही ना है जो फ़र्नीचर के काम करती हैं जी हमको इसमें पलंग टूट गया है उसे रिपेयरिंग करवाना था जी प्लाई का है और लकड़ी का भी है टेबुल है कुर्सी है गेट है यह सब सब में रिपेयरिंग करना है कब तक आइए दुकान पर आना होगा आप घर पर नहीं आइएगा

पलंग तो लेकर जाने में न न बनेगा तो घर पर ही आ जाते तो अच्छा होता जो पलाई का है उसमें पलाई लगा दीजिए जो लकड़ी का है उसमें लकड़ी लगा दीजिएगा ऐसे हम सब कुछ रखे हुए अपना घर पर लकड़ी भी और प्लाई भी है ठीक है यह भेजिए

हाँ सब कुछ है लाइन है बोर्ड है सब कुछ है देखिए इधर यहाँ पर टूट गया है पलंग इसको अच्छे से रिपेयरिंग कर दीजिए और यह टेबुल का एक अथि गोरे टूट गया है इसमें घोरा लगवाना है

ठीक है हम नहीं जानते हैं ना आप लोग इस इसके बारे में आप लोग का अच्छा जानकारी ऐसे जैसे आपको अच्छा लगेगा ऐसा मज़बूत कर दीजिए यह फिर से टूटे न ठीक है कितना देखिए बहुत दाम बता रहे हैं कहे कि ऐसा कीजिए न कि आपका भी बचत हो जाए या कुछ हमारा भी ज़्यादा लॉस न फिर भी कुछ कम कर देते तो अच्छा होता

ठीक है बना दीजिए ठीक है रखते हैं